हमरा आरके बाहर जाइ छियै माने बोललू अपना भाषा मे लोक कहलक हिन्दी हे ई जएह बोलि एबै वएह समझबै ने हम आ दोसर समझेबे नहि केलक कुछ कुछ कए देलक कोइ मुँह गाँरि अथी कए लेलक जे की बोलतै नहि बोलतै अपना भाषामे बोललू तऽ ओ सब नहि समझलक हमरा आरके ऐत करऽ लगै छै एकर मतलब की करबै तऽ जएह बोलि एबै वएह ने बोलबै हम आ जे जकरा नहि नीक लागै छै तऽ मुँह घुमाए लै छै जेकरा पसन्न पड़ै छै से कनी समझौतो कए दै छै तऽ से विचार छै हमरा आरके जे बाजि एलियै ओतबे बाजै छियै ई सब नहि बुझै छियै हिन्दी आ अंग्रेजी अपने भाषामे बोललहुॅं जेकरा नीक लागल तऽ से समझलक आ जकरा नहि लगल तऽ मुँह गाँरि घुमाए लै छै तेकर बाद नहि बोललहुॅं करबै तऽ करबै की जएह बाजि एबै ओतने ने बाजै पर रहबै तैयार आ नहि बोललहुॅं तऽ नहि बोललहुॅं नहि तऽ एतने अपना भाषा पर हमरा आरके हिन्दी अंग्रेजी नहि हय छै अपना भाषा मे बोललहुॅं अपना भाषा मऽ आवाज देलू उ सब कते लोक समझलक कते लोक कहलक बैठऽ समझाबै छियह नै तऽ मुँह घुमाए लै छै तऽ